इहे छा गेमूं मस्त खेॾण सां न माण्हूअ जो इहो सॼो दिमाग जी वर्जिश थींदी आहे ॾाढी सुठी चेस ॿेस खेॾो त केॾो मज़ो थो अचे पियो लूडो वुडो टाइम पास सुठो थी वेंदो आहे असांजो सभु पाण में जॾहिं इंटरनेट ते चारि चारि ॼणा गॾु खेॾंदा आहियूं त लूडो टाइम पास सुठो थी वेंदो आहे